हमरा सबके सिक्की के सिक्की के समान बनायल जाइत अछि आओर सिक्कीके समान छै जेना छिट्टा मौनी कोनिया ईसब बनायल जाइत अछि सिक्की बाद मूज मूजसॅं मूजक समान सेहो हमरा सबके घरमे उपयोगमे हमर दादी नानी सब बनाबै जाइ बनाबैत छथिन लेकिन आइ जे देख़ै छियै जेना सुख सुविधा बढ़लै हँ तऽ ईसब समानमे कमी भेलयै हँ आइ काल्हि ओते महिलाके टाइम नहि दय पाबै छै मोबाइलमे बेसी रहै छै अपन काम धंधामे लागल रहय छै तऽ मूजक समानके आब प्रचलन खतम भै रहलै हँ धीरे धीरे लेकिन हमसब कोशिश करै छी जे कहै छियै जे कम से कम ई कला सीख के राखूँ जे आगाँ काम आयत जे कोनो चीज़ के हमसब बढ़ाबा दय सकबै मिथिला के ई छी जे हमसब आगाँ जाकऽ बाजब मूजक समान छै सिक्की सॅं बाघ हिरण सबकिछु बनायल जाइ छै सिक्कीके समानसॅं हमरा सबके कई सारा केन्द्र खोलल गेलै हँ नृत्य करबाक लेल एतुका खान पान खान पान हमरा सबके लिए मिथिलाके लोकके लेल विशेष महत्व राखै छै विद्यापति कहने रहथिन जे बारी झारी लतरल पान आ पोखरि पोखरि फूटल मखान तऽ मखानके हमरा सबके विशेष महत्व छै जे कोजगरा मे हमसब हुनका मखान बाँटै छियै पान बाँटय छियै हमरा सबके खान पानमे माछके विशेष महत्व छै जे माछ भात दसहरिया चाउरके भात आ कबई के माछ हमरा सबके लिए मिथिलावासीके लेल अमृत समान होइत छै ओहिके बाद एतऽ हमरा सबके तिलकोर तरल जाइ छै तिलकोर के हमरा सबके जे छै से केओ जमाइ जाइ छथिन तऽ हुनका जे छै से बाबन प्रकार के भोग लगायल जाइ छै तरुआ पापड़ से लए कऽ तऽ ओहिमे एकटा तिलकोरो के अपन एक अलग महत्व रहै छै